इत्थे दे लोक जेह्के ऐ ओह् ज्यादा बिजनेस ही करदे कि हां कि के ज्यादा कि लोग बिजनेस ज्यादा पैसा बी होंदा ऐ ते कन्नै ते कन्नै ज्यादा पैसा बी होंदा ऐ ज्यादातर लोक इत्त बिजनेस करदे ताकि इत्थें ज्यादातर लोकें ई नौकरियां नेई थ्होंदियां न जम्मू कश्मीर च ते सीटां थ्होंदियां नी हैन कदें बी चाहें ओह् जिन्ना मर्जी पढ़ा लिखा इंसान हो जिन्ना मर्जी पढ़ी लै बाद इत्थें दे नब्बे प्रसैंट जेह्की नौकरियां ऐ नेईं थ्होंदी ऐ कुदै दस पंज प्रसैंट थ्होई दो प्रसैंट थ्होई जा जे ऐंड के च लोकें ई नौकरियां ते थ्होंहियां कुसै गी थ्होंदियां न अज्जकल तां तां इत्थें लोक इन्ने पढ़ी लिखियै बाह्र जाना पौंदा उ'नेंगी पैसे कमाने गी लोकें ई बाह्र जाना पौंदा उ'नेंगी पैसें कमाने गी केह् करना अगर अपना ढिड्ड पालना ते कुसै अपने मां बब्ब दा ढिड्ड पालना अज्जकल ते मुश्कल कम्म ऐ जाना पौंदा बाह्र कमाई करने गी उत्थें पैसा बी ठीक ठाक होंदा उत्थें नौकरियां बी थ्होई जंदियां उत्थें की की थ्होदियां उत्थें ज्यादा प्राइवेट कम्म कंप कंपनी हैन प्राइवेट कंपनी उत्थें लोक प्राइवेट कंपनी ऐ तां उत्थें लोक कम्म करने गी जंदे न जे ऐंड के सारियां इत्थें कंपनियां ई नी हैन बाह्र दिल्लियै दे बिच्च दिल्लियै बिच्च होई गेइयां दूर दूर लाकें च बड़ियां नौकरियां हैन बड़ियां प्राइवेट कम्म न जिंदे पैसे बी खु'ल्ला डुल्ला ऐ तां लोक ऐड्डी दूरां इत्थुआं जे ऐंड के उट्ठियै उत्थें जंदे कम्म करने गी जंदे ते उत्थें बस्सी जंदे कि होर जेह्के बेचारे मां बब्ब पिच्छें उ'नेंगी उत्थें रौह्ना पौंदा इकल्ले की रौह्ना पौंदा नेईं होंदे जागत कच्छ जागत जेह्के बड्डे बड्डे होई जंदे नौकरियां नेईं थ्होंदियां ते उ'नेंगी बाह्र पैसा कमाने जाना पौंदा ते मां बब्ब कल्ले रेही जंदे बाह्र जाइयै करना केह् होंदा सिर्फ इ'यां लोकें थल्लें रेहियै कम्म करना अगर साढ़े जे ऐंड के च बी कोई कंपनियांं खु'ल्ली जान किन्ना फायदा होई जा मां बब्ब बी अपने अक्खीं सामनै सब किश उ'नें बी खलाना आपूं बी खुश होइयै खाना कदें कदें मां बी बेचारी टैंशन होई जंदी कि बच्चा मेरे रुट्टी खाद्धी नेईं खाद्धी उ'नेंगी कदें कदें फोन बी नी करदे जागत कि मां बब्ब दा हाल पुच्छी लैचै ओह् आखदे अस कम्म लग्गे दे ओह् आखदे अस कम्म लग्गे ते अज्जकल जेह्की जेह्का एह् जेह्का सिलसला चला दा नौकरियां एह् बड़ा घट्ट ऐ इत्थें गी लोकें गी नौकरियां हैनी थ्होदियां तां लोकें ई बेचारें बाह्र जाना पौंदा कम्म करने गी साढ़े बी बाह्र बड़े